साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज न एह् साढ़े जन्म कोला शुरू होंदे न ते साढ़े मरने धोड़ी एह् चलदे गै रौंह्दे न जि'यां कि बच्चे दे न्याने दे जन्म कोला गै स्टार्ट होई जन्दे न बधावा गांदे न अज्ज ते मतलब एह् घटी गै जा घटा करदा ऐ कि अज्ज नेईं गांदे न पर बड़े लोक घट करी बैठे न पर जेह्ड़े साढ़े रीति रवाज साढ़े जन्म कोला स्टार्ट होंदे पैह्ले शुरू जिल्लै बच्चा जन्म होंदा बधावे कन्नै शुरू होंदे न मुन्नन होंदे ते मुन्नने उप्पर गाने जेह्ड़े साढ़े चलदे न फ्ही ब्याह् होंदा मुड़े दे ब्याह् ही घोड़ियां गांदे न कुड़ी दे ब्याह् ही जेह्ड़े सुहाग गांदे न एह् साढ़े रीति रवाज चलदे रौह्ने और जेह्ड़े साढ़े तेहार न एह् बी साढ़े जेह्ड़े न एह् बि इक साढ़े साढ़े कल्चर जेह्ड़ा ऐ एह् बधांदे न साढ़ा जेह्ड़ा मेल मलाप बधांदे न जेकर अस देआली मनांदे न ओह् बी बड़े खुशी कन्नै होंदे गीत गाने न एह्दे च बी अस राम भगोआन दी पूजा करने न कि अस एह्दे न चौदां बर्श दा बनवास कट्टियै राम जी घर आए हे ते एह् ब्याएं च बी दिक्खो अस किन्ने किन्ने दिन अस ब्याएं च डोगरे लोक जां अस कोई बी हैन जेह्ड़े गीत गाने न ब्याह् च कुड़ी दे ब्याह् ही अस सुहाग गाने अट्ठ अट्ठ दिन पैह्लें साढ़े गीत गोआना शुरू होई जंदे न ते पता बी चलदा कि ब्याह् आह्ला घर ऐ ते इत्थै गीत गोआ करदे न कुड़ियें दे ब्याह् ही नानकियें दे गीत दादकियें दे गीत मास्सियें दे गीत एह् गांदे न ते उ'नेंगी जेह्ड़े गीत गाने ही जनानियां जन्दियां न उ'नें अजकल ते पैह्ले पैह्ले अस ई केह् थ्होंदा हा पतासे थ्होई जंदे हे जां फ्ही ओह् थ्होंदा हा मुंगफली थ्होई जंदी ही अज्ज दे जेह्ड़ा दौर पर अज्ज जेह्ड़े गीत गोआने बी बड़े मंगाही होई दी भाई लोकें दिक्खियै अस बी उ'यै नेह् बनी गे अज्ज जेह्ड़े नानकियें दी जेह्ड़े गीत न ओह् बी छोल्ले भठूरे उं'दे कन्नै पैह्लें उ'नेंगी जनानियां जेह्ड़ियां आई दियां उ'नेंगी काजू बदाम इं'दे अग्गें फेरो कोल्ड ड्रिंक प्लाओ इ'नेंगी चाह् बिस्कुट बगैरा किश किश पैह्लें एह् चीजां खलाओ स्नैक्स बगैरा खलाओ ओह्दे बाद जेह्ड़े इ'नें जाने बाकी जेल्लै जनानियें जाने टैम औंदा पैह्लें उ'नें रुट्टी खलाई जंदी ते उ'नेंगी गिफ्ट बी दिंदे टिफन दित्ते होंदे मैग्गियां शैग्गियां जो बी ऐ चिप्स बगैरा ओह्दे च पैक कीते दे होंदे न ते फ्ही ओह् दित्ते ते फ्ही ओह् जन्दियां उ'नें कि जेह्ड़ा विदा करदे न जनानियां जेल्लै अपने घर जन्दियां न साढ़े जेह्ड़े रीति रवाज एह् चलदे र'वै करदे न और इं'दे कन्नै गै साढ़ी पैह्चान होंदी ऐ रीति रवाज साढ़े जेह्ड़े तेहार न जि'यां लोह्ड़ी देआली एह् सब साढ़े रीति रवाज जेह्ड़े न एह् बड़े गै मतलब साढ़ी एह् एकता बधांदे न एह् आपसी जेह्ड़ा भाईचारा एकता दा संदेश दिंदे न जे एह् साढ़े देशे दे इक एकता दा भाईचारा दा साढ़ा सरबंध ऐ कि सारे जेह्ड़े कोई बी ते चाहे धर्म दे होन चाहे कुसै बी जात दे न ओह् इस कन्नै साढ़ा मेल मलाप बधदा ऐ जेल्लै अस देआली मनान्ने न भाएं हिन्दू होन भाएं मुस्लमान होन असें सारे गी सद्दने सारें दे गलै लग्गने एह्दे कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा मेल मलाप बी बधदा ते साढ़े जेह्ड़े मने दे जेह्ड़े एह् जेह्ड़े केईं बारी साढ़ियां किस कन्नै कुसै गल्ला मुजब कुसै कन्नै इ'यां थोह्ड़ी नफरत होई जंदी ओह् बी साढ़े जेह्ड़ी मिटी जंदी ऐ अस जैल्लै दिन तेहार पर अस मिलने न साढ़े जेह्ड़े मने दे भाव न ओह् बी इक दूए दे प्रति बधी जंदे न प्रेम बधी जंदा ऐ